भारतांत वेगवेगळे धर्म आसात भारत हो विविधतेन नटिल्लो देश जंय वेगवेगळ्यो संस्कृताय आनी धर्म व्हडा उमेदीन बरोबर रावतात हें वेगवेगळे धर्म संस्कृती हांचे बद्दल जागृत आसप खूब म्हत्वाचें जाचे खातीर आमी वेगवेगळ्या धर्मा बद्दल आदर बाळगू शकता संस्कृती आनी धर्म सामके हातान हात घालून फुडें वतात संस्कृताय म्हळ्यार लोकांच्या एका गटान पाळिल्ल्या रिती रिवाज श्रद्धा परंपरा हांचें समीकरण पिड्याान पिड्यो हें सगळें चलत आयिल्ले आसा प्रत्येक धर्मांत जावं खंयचोय धर्म आसूं हिंदू जावं मुसलमान जावं सीख क्रिस्तांव खंयच्याय आमी धर्माचे आसले तरी भारतान आमी एक भारतीय म्हणून रावप गरजेचें सगळें धर्म आमकां वेगवेगळ्यो गजाली शिकयतात मात मनीसपण हें सगळें धर्म बरोबर शिकयतात आपूण जग कडेन कश्या नदरेन पळोवप हें आपूण ठरोवपाचें संस्कृताय दोन व्हडल्या व्हडल्या श्रेणी मदी आमी विभागू शकतात म्हळ्यार भौतीक आनी अभौतीक आनी ह्यो दोनूय गजाली आमकां धर्म शिकयता धर्म ही विश्वाची एक उत्पत्तीच म्हळ्यार जेणे करून आमी वेगवेगळ्यो गजाली शिकतात ज्या मदीं चड करून धार्मीक आनी धार्मीक परंपरेचो समावेश आसता आनी हें सगळें मानवी वेव्हार मार्गदर्शन करपी नयतीक गजाली आमकां धर्मूच शिकयता धर्म ही एक सामाजीक संस्था अशें म्हळ्यार जाता समाजांत अनेक कार्या कशीं करप हें आमकां धर्म शिकयता आनी हे वेगवेगळे धर्माचे लोक भारतांत एकठांय जावन रावतात हेंच भारताचे खरें जैत भारतीय संस्कृताय आनी धर्म हें जगान बरोबर चलता हेंच भारताक जगान खूब फुडें व्हरतलें भारत हो अनेक धर्मान धर्मांचो देश जंय सगळ्यान व्हडली लोकसंख्या आसा भारतांत धर्म मानपी लोक रावतात आनी धर्म नय मानपी लोक रावतात भारतीय संविधान धर्म स्वातंत्र्याची प्रत्येकाक स्वतंत्रता दिता भारतीय संस्कृती आनी धर्म हें आमकां बरेंच किदें शिकयता म्हळ्यार धर्म होच भारतीय संस्कृतायेचो एक म्हत्वाचो भाग भोवतेक लोक खंयच्या नाल्या खंयच्या धर्माचे भारतांत पालन करतात भारतीय संस्कृती ही धर्म निरपेक्षा पूण बरेच लोक धर्माचें पालन सुद्दां भारतान करनात भारत हो विविधतेन नटिल्लो देश आनी ताज्या खातीर वेग वेगळ्या धर्मांची आप आपली वेग वेगळी संस्कृती आसा जशें की हिंदू लोक चडशें करून दिवाळी दसरो वडा पुनव गणपती मागीर देवळांनी वेगवेगळ्यो जात्रा शिगमो हें सगळें मनयता मात त्याच जाग्यार क्रिस्तांव लोक भारतांत जशे की फेस्त मागीर क्रिसमस हे सगळें सण मनयता तशेंच आमचें मुस्लीम बांदव ईद मनयतात रमजान जावं मोहरम हे सगळें मनयतात आनी हें सगळें कोणूय खंयच्याय धर्माचो जातीचो आसलो तरी एकमेकांच्या घरा व्हड्या उमेदीन वचून तांकां एकामेकांक एकामेकाच्या सणाची उमेद वाडोवप हेंच भारतीय धर्मांचें आनी संस्कृतायेचें दायज